जय झूलेलाल असांजो सोनीपत जे दिल्ली धाम खाटू श्याम जो मंदर में घुमणु वेंदा आहियूं असांखे उहा जॻहि ॾाढी वणंदी आहे की हुते को अलॻि सां ई मतिलबु सुख मिलंदो आहे ऐं हुते सभु ग्यारिसि वारे ॾींहुं वेंदा आहियूं दर्शन कंदा आहियूं आरिती ॿुधंदा आहियूं ऐं असांजे घर जा सभु माण्हू वेंदा आहियूं ऐं रोज़ु त कोन वेंदा आहियूं पर इहा आहे की महीने में हिकु अधु वारी असां वेंदा हली आहियूं ऐं असांजे ॿारनि खे बि उते वञणु सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजी नूंहं मुंहिंजो पुटु मुंहिंजा पोटो पोटी इहे ॿियों मुंहिंजे घरु वारा ॿियां बि भाउ भेण वग़ैरह सभु असां मिली करे वेंदा आहियूं ऐं सोनीपत में आहे इहो दिल्ली धाम जो मंदरु ऐं ॿियों हिते बि वेंदा आहियूं असां झूलेलाल जो मंदर में हुते बि असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे वञणु हर चंड ते वेंदा आहियूं चौथ ते वेंदा आहियूं ऐं असांखे दिल्ली में इहे सभु प्लेस सुठा ई लॻंदा आहिनि दिल्ली आहे दिलि वारनि जी आहे त दिल्ली त दिल्लीअ त एतिरा घणा ई मंदिर आहिनि सुठा सुठा जंहिंजी तारीफ़ न कयो घटि आहे की सभु सुठा आहिनि आहिनि पर असां वधीक दिल्ली सोनीपत जे दिल्ली धाम जे मंदर ते ही वेंदा आहियूं हर महीने में हिकु ॿ वारी असां वेंदा रहंदा आहियूं